आमचो भारत जो आसा तो जाणां जाता खूब धर्मां खातीर भारत एक असो देश आसा जेतूंत भितर खुबशें धर्म आसा कळ्ळें हिंदू आसा मुस्लीम आसा क्रिश्चन आसा बुध्दीजम आसा सिख आसा पार्सी आसा

प्रत्येक धर्म आमकां कितेंय कितें ना कितें बरें बरें शिकोवन वता तेंचें तेंच्या गुरूंची सद्गुरूंची टिचींग्स तशी बरी आसता कळ्ळें सो भारतीय समाजांत धर्माची भुमिका पळयत जाल्यार एक रीच अशी म्हणजे म्हणटा तशी रीच अशी भुमिका आसा आमी खूब कितेंदें तेंच्या कडल्यान शिकून घेवंक शकतात ते खूब तेंच्या कडल्यान कितें तरी तेंकां फॉलो करूंक शकतात कळ्ळें आनी आनी यू नो तेंची जें साहित्य आसा तें सुद्दां वाचीत जाल्यार आमचें आमची बुध्दीमत्ता जी आसा ती खूब वाडटली कळ्ळें सो ताच्या खातीर यू नो धर्म भारतान धर्म असो इझ नॉट लायक फक्त कम्युनल हें म्हणून पळोवप न्ही पूण भारत आमी तेचें कडल्यान कितें शिकपाक शकता त्या वाटेनूय पोवंक जाय थोडें आतां सद्या भारतान हें कशें चल्ला आमचें की कितेंय जालें की आमी ब्लेम करपाक उट्टा एका खंयच्या एका पर्टिकुलर धर्माच्या हेका सो पूण तशें ना सो खंय एक दोन मनशांच्या कृत्या खातीर धर्म फूल धर्म ऑर फूल यु नो रिलीजन अशें वायट जायना थोडें मनीस आसता तांचे विचार वायट आसता तांचीं कृत्यां वायट आसता जें खातीर धर्माक दोश दिवप ही रॉंग गोश्ट भारतांत कशें आसा भारतांत इतले धर्म आहात आनी प्रत्येक धर्माक जर आमी अशें ब्लेम करत गेलें जाल्या तें यू नो ती युनिटी म्हणटा पळय ती आसची ना एक एका ब् एका वटेन राव म्हणटा पळय तें आस्शें आसचें ना सो तेज्या खातीर आमी सदित म्हणटा तें कितें वायट जालें जाल्यार तें एका मनशा मर्यादितूत आमी दवरप कळ्ळें सो तें तेतून धर्म हाडप ना कळ्ळें आतां आमी पोवपाक गेलें आल्या बारीक बारीक तशें पळयत जाल्यार यू नो थोडे धर्म जे आहा तेतून तेंचें तेंचें ग्रंथ आसता लायक कुराण बायबल भगवद गिता सो तें तेतुंतल्यान कितें बरी शिकवण मेळटा पळय आमकां ती आमी घेवपाक जाय कळ्ळें कळ्ळें आनी तेत् खंयचोत धर्माचो खंयचोत ग्रंथ आसा तो कोणांग वा् कोणाचें वायट चितप ऑर कोणाचें वायट करप हें खंयचोत धर्म सांगना सगळें कितें आहा तें बरेंत सांगतात सो धर्म वायट आसना कळ्ळें धर्म सदांत बरो आसता आनी आनी लोक जें फॉलो करता त्या धर्माक तें सुद्दां बरेंच आसता पूण थोडें एक आसता जेंचें जेंचीं कृत्यां वायट आसता आनी विचार वायट आसता पळय तेंच्या खातीर अख्ख्या देशाक आनी अख्ख्या धर्माक वायट करप ही चुकिची गोश्ट कळ्ळे सो ऑलमोस्ट नो सगळ्यां कडेन मागता की तेंच्यानी भार् भारतांत ते धर्म आहा त्या सगळ्या धर्मांक यू नो सगळें एका सारकें एका सारकें पोवपाचें सगळ्यांक रिसपॅक्ट दिवपाचो हय आनी सगळें सगळें जाण यू नो एकठांय रावन रावपाचें आनी देशाची प्रगती करपाची